ایک پیشے کے طور پر ماہی گیری کے بارے میں سب سے دلچسپ چیز کیا ہے یہ تقابلی طور پر دوسرے عام پیشوں سے کیسے مختلف ہیں ماہی گیری ایک اہم پیشہ ہے اور اسے بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں اور یہ اہم اس طور سے ہے کہ کوئی بھی پیشہ کام یا تجارت کرنے کے لیے سرمائے کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر سرمائے کے کسی پیشے کی ابتدا نہیں کی جا سکتی ہر ایک میں سرمایہ درکار ہوتا ہے لیکن ماہی گیری ایک ایسا پیشہ ہے جس میں کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس آدمی کی صلاحیت درکار ہوتی ہے کہ اسے تیرنے کا ڈھنگ ہو اور اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوں جس کی وجہ سے وہ مچھلی آسانی سے مار سکتا ہے اور اسے فروخت کر سکتا ہے تو یہ ماہی گیری کے پیشے کے ساتھ بہت اہم چیز ہے کہ بغیر سرمائے کے آدمی بہت جلدی ترقی کر جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے علاقے میں ماہی گیری بہت معروف عمل ہے اور ہمارے یہاں کے جو ماہی گیر ہیں وہ تقریباً بیس سے تیس کلو میٹر کے ایریا میں معروف ہیں اپنی دکانیں لگاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس درجے ترقی کی ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا پیسے میں انہوں نے صرف مچھلی فروخت کر کے بڑے بڑے شاندار گھر بنوا لیے ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کر لی ہیں